नमस्ते मेम कैसे हो आप और आप कैसे हो जी मेम मैं मैने आपको जवार कला केंद्र में डांस करते हुआ देखा था जो घूमर नृत्य हुआ था न अभी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हुआ था तो उसमे मैने आप डांस करते हुआ देखा तो उसके बाद मुझे बिलकुल मैंने निश्चय कर लिए कि मैं डांस सीखूंगी तो सिर्फ आप से ही हाँ मेम आप मुझे नहीं पहचानोगी क्योंकि मैंने आप के किसी और से नंबर लिए है डांस सीखने के लिए तो मैंने इससे पहले भी आपको डांस करते हुआ देखा था कि आप कालबेलिया नृत्य भी करते हो और उससे पहले मैंने आपको गरबा करते हुआ भी देखा था एक स्टेज परफोमेंस में तो वहाँ देखने के बाद मैंने फिक्स कर लिया था कि में डांस सीखूँगी तो सिर्फ आप से ही तो मैंने बस इसी लिए बात करने के लिए फोन किए है कि आप कहीं डांस की क्लासेस लेते हो या नहीं लेते हो तो आप आपकी कोई अकेडमी है या फिर आप अलग से ऐसी किसी फ्रिलेंसिंग की तरह लेते हो तो मेम कहाँ पर है ये अकेडमी गांधी पथ तो बिलकुल मेरे पास ही है तो मैं आ ही जाऊंगी वैसे इसमे डांस के अकोर्डिंग कितनी फीस लगते है अच्छा अच्छा तो आप ऐसे गानों के हिसाब से डांस सीखते हैं या फिर धीरे धीरे एक स्टेप करके और फिर उसको निखार के एक पूरा परफॉमेंस तैयार करवाते है अच्छा नहीं मुझे तो ऐसे पूरा फोक डांस सीखना है जिसमें मैं उसमें अच्छे से परफेक्ट बन सकूँ जैसे आप स्टेज परफॉमेंस करते हैं वैसे मैं भी स्टेज परफॉमेंस करना चहाती हूँ तो मैं इसी हिसाब से आप से पूछ रही हूँ है तो है तो मेम इसमें जैसे की जो डांस है तो उसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती है जैसे कि डांस के लिए कपड़े हैं उनके लहगें अलग आते हैं और सारी चीज़ें आप देते हो या फिर मुझे लेके आनी पड़ेगी अच्छा तो वैसे मेम अगर में आपके पास डांस सीखती हूँ तो इसमें कोई आगे स्कोप है या नहीं है कि मैं कहा कैसे आगे भी डांस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ जैसे स्टेज पर्फोमेंसेज़ होती है कोई फंगक्शन होता है तो वहाँ तो वैसे मुझे मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ तो इसमें कोई रजिस्ट्रैशन फोम होता है या नहीं होता है चलिये ठीक है ठीक है मेम मैं परसों ही आती हूँ आपके पास धन्यवाद